आर्टीफिशल गेम्स काफ़ी ज़्यादा रोचक हो गए हैं जैसे कि गेम्स के बारे में बात करें पोलो पोलो जो लोग पहले बाहर खेलने जाते थे अभी भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर लाेग फ़ोन में खेलते हैं उसके बाद लूडो हो गया लूडो भी खेलते हैं पब्जी फ्री फायर जिसमें पब्जी में भी प्लेयर्स होते हैं दो की टीम होती है चार की टीम होती है छः की टीम होती है इसके बाद फ्री फायर्स में भी ऐसे ही होता है कि उनकी टीम होती है टीम में खेलते हैं लूडो में भी चार की टीम होती है उसमें से एक विनर होता है एक जीतता है काफ़ी अनुभव होता है लोग आज कल काफ़ी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ गेम खेलते हैं सब से ज़्यादा बच्चे आज कल गेम खेलते हैं फ्री फायर तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ही आज कल चल रहा है क्यों बच्चे इसका आनंद ज़्यादा लेते हैं इसके बाद वीडियो गेम्स हैं ऐसे बहुत सारे गेम्स आते हैं जैसे बच्चे भी पूरे समय लगे होते हैं बाहर कितने भी सारे गेम्स रखे हों लेकिन आज कल फ़ोन में लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं